मुहिंजो हिकु फोटूं कॉलेज में छपियो हुओ उहो सभिनी माण्हुनि खे तमामु घणो पसंदि आहियो छो जो उहो छोकिरियुनि जी पढ़ाईअ ते हुओ असांजे ॻोठ में छोकिरियूं पढ़ी लिखी अॻियां थियूं वधनि त उहे सॼे ॻोठ खे अॻियां वधाए सघनि थियूं छोजो हिकु छोकिरी हिकु माउ जे हिकु भेण जे रूप में आहे उहा जॾहिं पढ़ी लिखी अॻियां वधंदी त उहा सॼे पंहिंजे कुटुंब समेत पंहिंजे ॻोठ खे ऐं पंहिंजे शहर खे अॻियां वधाए सघे थी इन करे मां छोकिरियुनि जी पढ़ाई ते तमामु घणो ज़ोर ॾेई उन फोटूअ खे ठाहियो ऐं उहो असांजे कॉलेज में लॻायो वियो ऐं इन फोटूअ खे ॾिसी करे सभिनी खे इहो तमामु घणो पसंदि आहियो ऐं सभिनी चयो त हा छोकिरियुनि खे हमेशा अॻियां ई वधण खपे